सीतामाढ़ीमे विकासके बहुत जरुरी छै किआकि रस्ता पेरा पर जाउ तऽ गन्दगी बहुत जादा रहैत छै नाला पर वार्ड मेम्बर सभके कहु ओ सभ सुनिते नहि रहैत छै एहि सभकेँ बहुत जादा जरुरी छै कोलेजो कोनो बढ़िआ नहि छै सभ बच्चा सभके पढ़ैके होइत छै तऽ पटना जाइ पड़ैत छै या दरभङ्गा जाइ पड़ैत छै ताहि दुआरे हम सभ सोचैत छी सीतामढ़ीमे रहितै तऽ बहुत नीक होइतै आर इसकुल सभमे साफ सफैया तऽ बढ़िआँसँ नहि रहैत छै लैट्रिन बहुत गन्दा रहैत छै ई सभ मने सभ किछु बढ़िआँसँ रहबाक चाही से स्वस्थ रहते दिन एहि दुआरे सभके बहुत गन्दगी फैल रहल छै किआ रोडो पर जाउ तऽ एते गन्दगी रहैत छै कुरकुरे पुरकुरेके पैकेट सभ फेंकल रहैत छै रोड साफ नहि रहैत छै नालामे गन्दगी रहैत छै आरो सभ किछु मने कॉलेजो छै बढ़िआँ नहि छै ओते तऽ बच्चो सभ मने बढ़िआँसँ नहि पढ़ैत छै एहि दुआरे दरभङ्गा मधुबनी सभ जाइ पड़ैत छै बच्चा सभकेँ पढ़ैके लेल सीतामढ़ीसँ